اتّر پردیش کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھارت کی دیگر ریاستوں اور دیگر ممالک کے مقابلے میں مختلف چیلنجز اور صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آتا ہے اس سسٹم کی صورت حال کو سمجھنے کے لیے ہمیں معیار استطاعت اور رسائی کی پہلؤوں پر غور کرنا ہوگا اتّر پردیش میں ہیلتھ کیئر کے معیار میں بہتری کے لیے کوشش جاری ہے لیکن ابھی ابھی بہت کام باقی ہیں بڑے شہروں میں معیاری ہسپتال اور طبی مراکز موجود ہیں لیکن دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی کمی ہے طبی عملے کی کمی اور جدید آلات کی عدم دستیاب بھی دستیابی بھی مسائل میں شامل ہے اتّر پردیش میں ہیلتھ کیئر خدمات کی استطاعت عام طور پر عوام کے لیے مشکل ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں اگرچہ حکومت کی جانب سے مختلف اسکیمیں اور پروگرامز چلائے جا رہے ہیں جییسے آیوشمان بھارت لیکن ان کا نفاذ مکمل طور پر موثر نہیں ہے نجی ہسپتالوں کی فیس عام طور پر زیادہ ہوتی ہے جو غریب لوگوں کے لیے مسئلہ بنتی ہے رسائی کے حوالے سے اتّر پردیش میں بڑے شہروں میں صورت حال بہتر ہے جہاں متعدد ہسپتال اور طبی مراکز موجود ہیں تاہم دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات تک رسائی مشکل ہے سڑکوں کی خستہ حالت اور طویل فاصلوں کی وجہ سے مریضوں کو بر وقت طبی امداد نہیں مل پاتی اتّر پردیش کی بڑی آبادی صحت کی خدمات کی پھیلاؤ کے لیے ایک چیلنج ہے لیکن ریاست کو مختلف طبی تحقیق اور تجربات کے لیے ایک بڑی مارکیٹ بھی فراہم کرتی ہے ریاست میں کئی بڑے میڈیکلز کالز اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جو صحت کی خدمات کی صحت کی خدمات کی معیار کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں مختلف سرکاری اسکیموں کا نفاد اگر بہتر طور ہو ہو تو صحت کی خدمات کی رسائی اور معیار میں بہتری آ سکتی ہے ہیلتھ کیئر کے شعبے میں فنڈنگ کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے جو خدمات کے معیار کو متاثر کرتی ہے ڈاکٹرز نرسز اور دیگر طبی عملے کی کمی صحت کی خدمات کو متاثر کرتی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں صحت کی مراکز کی کمی اور موجودہ مراکز کی خستہ حالت مسائل کا باعث بنتی ہے دیگر بھارتیہ ریاستوں جیسے کیرلہ اور تمل ناڈو کے مقابلے میں اتّر پردیش کا ہیلتھ کیئر سسٹم کچھ پیچھے ہے عالمی سطح پر دیکھا جائے تو ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ برطانیہ اور جاپان کے ہیلتھ کیئر سسٹمز کے مقابلے میں بھی اتّر پردیش کا سسٹم کئی چیلنز کا سامنا کر رہا ہے اگرچہ اتّر پردیش میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے معیار استطاعت اور رسائی میں کئی مسائل ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوشسیں اور مختلف اصلاحات سے امید ہے کہ مستقبل میں اس سسٹم میں بہتری آئے گی بہتر انفراسٹکچر زیادہ بجٹ اور طبی عملے کی فراہمی سے اتّر پردیش کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے